मेरा नां ऐ नीलम में रियासी डिस्ट्रिक्ट दी रौह्ने आह्ली आं जि'यां के हुन मेरी फैमली ऐ हुन ते चलो ठीक ऐ पर असें ऐसे दिन बी दिक्खे दे जि'यां मेरे पापा इक किसान हे बड़ी मुश्कल कन्नै खेती बाड़ी करनी बड़ी इ'यां बड़ी परेशानी असें पेदी बड़ी बिपता पेदी मतलब कि इक इ'यां बड़ी हद्द कोला ज्यादा गरीबी ही असें उ'नें बड़ी मुश्कलें असें खेती बाड़ी करनी जेह्की ओ ह्दे चा थोह्ड़ा बहुत नाज पैदा होना ओह्दे कन्नै मतलब कि थोह्ड़ा असें असें बी उंदे कन्नै थोह्ड़ी थोह्ड़ी हैल्प करानी कि चलो असें ई थोह्ड़ा उ'नें पढ़ाना कि जाओ स्कूल तुस पर खेती बाड़ी करियै उदे बाच कोई ध्याडी लानी जां जो बी ऐ असें ई पढ़ाया लखाया थोह्ड़ा मतलब के अपने बोलने जोगड़ा बनाया कि नेईं मेरे बच्चे थोह्ड़े पढ़ी लिखी लैन पर मेरे पापा होरें गी बड़ी गरीबी तौर असें उ'नें ई इन्नी परेशानी होने दे बावजूद बी असें ई पढ़ाया लखाया जेह्ड़ी मेरे मम्मी हियां ओह् घरै दा कम्म करदियां हियां हर मतलब हर टाइम ओह् रुट्टी जां अंदर इयै रुट्टी शुट्टी जां जो बी ऐ ते घर लकड़ियां बी नेईं मतलब कि पैह्ले लोक लकड़ियां बालनियां फ्ही रोटी बनानी कुसै टैम ओह् बी नेहियां होंदियां कि ओह् बी असें दूरा दूरा जाइयै आह्नना पौंदियां फ्ही चु'ल्ली अग्ग बाल्लियै फ्ही कुतै फुल्का बनांदे हे फ्ही ओह् कदें असें थ्होंदा कदें नेईं थ्होंदा हा असें जाना उठी स्कूल गोरमैंट स्कूल पढ़ने जाना उठी ओह्दे बाच साढ़े पापा होरें थोह्ड़ी हिम्मत करी करियै असें मतलब कि उऐ खेती बाड़ी करनी थोह्ड़ा ध्याड़ी लाने जाना उठी थोह्ड़ा साढ़ी मां होरें थोह्ड़ी मेह्नत करनी असें घरा गै थोह्ड़ा उ'नें भई करी करियै थोह्ड़ा पढ़ाया लखाया मैं इक दो भैनां न अस दो भ्रा न अस असें मिगी गरीबी तौर फिर बी साढ़े मम्मी पापा ने असें ई इत्थूं धोड़ी पजाया में हुन दसमीं क्लास धोड़ी पुज्जी में फिर बी उ'नें असें ई इत्थूं धोड़ी पढ़ाया ओह्दे बाच कि हुन अस मेरी ओह्दे बाच दो तिन सहेलियां बी बनियां उंदे घरै दे थोह्ड़े हालात ठीक हे अस उंदे कन्नै जुड़े थोह्ड़ा उ'नें बी असें ईअवेयर कीता कि नेईं साढ़े मम्मी पापा गी इनें ई अग्गै पढ़ाओ अग्गै ओह् अग्गै उ'नें इनें ई पढ़ाओ कि अग्गे थोह्ड़ा पढ़ी लिखी लैन कुड़ियां पर साढ़े मां प्यो कच्छ इन्ने पैसे नेहे कि असेंई पढ़ाई सकन फ्ही मेरे भ्रा हे जेह्ड़े ओह् बी नेईं इन्ना पढ़े ओह् बी मिकी इक मेरे कन्नै गै पढ़ेआ दसमी घोड़ी उ'ने बी ध्याड़ी लाना शुरू करूड़ी जि'यां कि कुड़ियें ई इ'यां ब्याह कराने जो बी ओह् बी ध्याड़ी लाना शुरू करी दा ओह्दे कोला जेह्ड़ा निक्की भ्रा हा ओह् बी ध्याड़ी ला दा ओह् भी पढ़ाई छोड़ी आ कि साढ़े मम्मी पापा गरीब न ओह्दी बजह कन्नै ओह्दे बाच असेंगी थोह्ड़ा थोह्ड़ा आपें बी थोह्ड़ा थोह्ड़ा अस लगे करना कि जि'यां दो त्रै सहेलियां बनियां जी अस थोह्ड़ा कम्म करने आं थोह्ड़ा खेलना जां जो घरै दा म्होल असें दिक्खना के नेईं हुन अस खेल खेली बी लैना थोह्ड़ा बहुत थोह्ड़ा बहुै कम्म बि कराई लैना घरे आह्लें कन्नै कि नेईं अस इंदे कन्नै थोह्ड़ी मदद करउने आं उंदे कन्नै बी थोह्ड़ी हैल्प शैल्प मदद शदद करानी असें घरे आह्लें कन्नै जि'यां मम्मी कन्नै रसोई दी रसोई कम्म कराउड़ेआ पापा हुन्दे कन्नै कुतै बाड़ी गेउड़े थोह्ड़ा बहुत उंदे कन्नै कम्म कराउड़ेया मतलब कि दोनीं कन्नै मम्मी पापा कन्नै थोह्ड़ी थोह्ड़ी मदद करांदे रौह्नना